मां हर तरह जो गीत ॻाइण जी कोशिश कयां थो मंदरु हुजे त मां भॼन ॻाए सघां थो शादी हुजे त मां लाॾो ॻाए सघां थो कंहिं दुख जो प्रसंग हुजे त दुख जो बि वर्णन करे सघां थो प्यार मोहब्बत जी बि काफ़ी ॻाए सघां थो मूंखे संगीत शैलीअ सां प्यार आहे ऐं मां उन खे पसंदि कयां थो